جی ہاں بھارت سمیت دنیا کے مختلف حصوں میں مخصوص نسلی یا علاقائی برادریوں کے اندر ایسے بہت سے ثقافتی تہوار اور تقریبات منائی جاتی ہیں جو موسیقی رقص روایتی پکوان لباس اور دستکاری کی بھرپور نمائش کا ذریعہ بنتی ہیں ان تہواروں میں نہ صرف مقامی ثقافت کا اظہار ہوتا ہے بلکہ یہ کمیونٹی کے اندر فخر شناخت اور یکجہتی کا احساس بھی پیدا کرتے ہیں مثال کے طور پر بھارت میں ناگا لینڈ کا ہارن بل فیسٹیول یہ تہوار ناگا قبائل کی ثقافت رقص روایتی کھیل پکوان اور ہنر کو ظاہر کرتا ہے اس میں مختلف قبائل کی جھلک ان کے لباس اور موسیقی کے ذریعے نظر آتی ہے راجستھان کا ڈیزرٹ فیسٹیول یہ تھار کے صحرا میں منایا جاتا ہے جہاں اونٹوں کی دوڑ صحرائی موسیقی روایتی رقص اور دستکاری کا اہتمام ہوتا ہے جھارکھنڈ اور چھتیس گڑھ میں قبائلی میلے یہاں کے قبائلی گروہ اپنے مخصوص تہواروں میں گانا ناچ ہینڈی کرافٹس اور روایتوں کی نمائش کرتے ہیں